हँ चिन्हैत छियै बहुत आदमी एहन छथि जे बहुत आदमी एहन छथि जे आब कॉलेज सभ जाइत छथि हमर गाँवमे बहुत अगल बगलके छथि अपने समाजके बहुत ज्यादा नजरिया बदललैए जे लड़कीसभ सभ पढ़य लेल जाइत छथि सभ पढ़य लेल जाइत छथि सभ पढ़य लेल जाइत छथिन आओर जेतेक सारा लड़कीसभ छथि सभ कॉलेज स्कूलसभ जाइत छथि केयो एहन नहि छथि जे अशिक्षित छथि सभ जेतेक समाजमे लोक छै सभके शिक्षाके प्रति जागरुकता बढ़लनि यए जागरूकता बढ़लनि यए आओर सभ आब पढ़ैत लिखैत छथि बहुत सारा लोक एहन छथि हमर गाममे बहुत सारा लड़की एहन छथि जे पढ़ैत छथि हमर सभके साथ कॉलेजमे